हेलो जी नमस्कार गंगा राम जी बात कर रहे हैं गंगा राम जी दरअसल आप बेल्डिंग का काम करते है मुझे जानकारी प्राप्त हुई जी दरअसल आपका दुबे जी जो है प्रशांत दुबे जी उनसे आपका नंबर मिला था तो हाँ अभी मेरा घर में क्या है रिकनटक्सन कराया है तो कुछ कुछ जो काम है बेल्डिंग का मेरे यहाँ है मतलब कुछ अलमारियाँ है कुछ रेलिंग हैं और कुछ दरवाजे हैं दरवाजे की जो ग्रिल होती है ना वो है तो उसका मुझे वेल्डिंग करवाना था वो थोड़ा टूट रहा है हल्का सा उसमें जंग है है ना हालाँकि हमने उसमें ऑइलिंग कर दिया था जंग का तो हमने वो कर दिया लेकिन जो टूटा हुआ जो भाग है उसमें हमें बेल्डिंग कराना है तो मतलब मैं दरअसल जानना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार से बेल्डिंग का चार्ज लगता है एक दूसरा की ये लोहे की बेल्डिंग और कुछ मेरा स्टील का काम भी है तो ये स्टील बेल्डिंग लोहे बेल्डिंग एक ही होता है या अलग अलग होगा ज़्यादा नहीं है भाई साहब केवल पंद्रह साल पुराना लोहा है और इस्टील को मेरे ख्याल से अभी सात साल ही हुए होंगे तो इसीलिए मतलब मैं पूछ रहा था वैसे अभी मैंने उसपे जब पेंट किया तो वो मतलब ज़्यादा जंग नहीं है थोड़ा बहुत जंग है और उसको भी मैंने तो अपना वो आता है ना मैं नाम भूल रहा हूँ उसका थोड़ा सा जो ग्रीस टाइप का आता है ग्रीस लगा दिया है और पैंट लगा दिया है अच्छा मेरे ख्याल से इस्टील में आपका गैस बेल्डिंग होता है हाँ ठीक है ठीक है अच्छा और ठीक है तो उन्नीस बीस होगा तो चलेगा गंगा राम जी लेकिन हाँ थोड़ा देख लीजिएगा अगर मतलब दुबे जी का भी इसमें सोर्स लगा है उन्होंने बताया है कि गंगा राम जी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं तो वैसे आप देख लीजिए एक चलिए ठीक है ठीक है धन्यवाद गंगा रामजी